हिकु जनवरी ॿ हज़ार चोवीह ॿ फरवरी उणिवीह सौ नवें वीह सेप्टेम्बर उणिवीह सौ सत उणिवीह ऑक्टोबर उणिवीह सौ एक्यासी एक्वीह ऑक्टोबर ॿ हज़ार हिकु